हेलो भय्या मुझे एक कैब बुक करना है मुझे अपने परिवार से परिवार के लोगों को बाहर घूमाने के लिए जोधपुर दिखाने के लिए एक बड़ा कैब बुक करना है जिस के अंदर हम सात आठ लोग होंगे और आप का जो ये कैब है हमें कितने दिन पहले बुक करना होगा और हमें जाना है दो दिन तीन दिन का टूर रहेगा तो हमें उस के बारे में जानना है आप के पास में जो भी साधन अवेलेबल है उसके बारे में हमें बता सकते हैं जैसे हमारे पास में पाँच लोग हैं तो पाँच लोगों के लिए जीप या फिर टवेरा आदि हम प्रिफ़र करना चाहेंगे तो आप के पास में जो भी दर्शन योग्य स्थल हैं जिन पर हम घूम के आ सकते हैं जोधपुर के अंदर वहाँ पर उसके लिए मुझे कैब बुक करना है और कैब बुक करने से पहले हमें उनतीस तारीक़ को जाना है तो हम आप को बता देंगे दो दिन पहले तो ये कैब बुक करने का कोई भी जो कोई भी प्रोसेस है आप मुझे एक बार बता दें